ہیلو السلام علیکم میں آپ سے ایک ضروری مسئلے کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں میں نے حال ہی میں شادی کی ہے اور اب مجھے اپنا آخری نام تبدیل کرانا ہے میرا پورا نام میرے پین کارڈ پر ہے لیکن اب مجھے اسے بدلوانا ہے اور نئے نام کے ساتھ اپڈیٹ کروانا ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ نام بدلوانے کا پروسیس کیا ہے کیا مجھے کوئی اسپیسفک فام بھرنا ہوگا یا کچھ آن لائن گھر بیٹھے ہی میں آن لائن فام سبمٹ کر سکتا ہوں جی میرے پاس شادی کا سرٹیفکیٹ ہے اور میرے پاس پرانا پین کارڈ بھی ہے اور نیا آئی ڈی پروف بھی ہے جس میں نام میں نے بدلوایا ہے یہ ڈاکیومینٹس کافی ہوں گے یا کوئی اور چیز بھی چاہیے ہوگی میں چاہتا ہوں یہ کام جلدی سے ہو جائے اور یہ الجھن میرے دماغ سے ختم ہو جائے اور یہ پروسیس اسموتھ طریقے سے ہو جائے اس کے لیے اگر آپ مجھے اسٹپ بائی اسٹپ گائیڈ کر دیں گے تو بہت مدد ملے گی شکریہ